म्हाका आतां वीस वर्सा जाल्ली आसात आनी ह्या वीस वर्साच्या काळांत म्हणत तर पयलीं टीवी आसताल्यो बोक्साच्यो टीवी ज्यो केटोट्रैच्यो टीवी आसताल्यो त्यो आसताल्यो सो तो भोक कसो आसतालो जेन्ना सपोज कितें मोडले तेचें दिसना जालें ऑर भिलभिलता कितें जाल्यार मॅकॅनीक येवन तें फूल बोक्स ओपन करपाचो ते सगले फॅनस आसताले ते पळोवन ते रिपेर करुन काडचे पडटालें बट आता आमी पळोवपाक गेल्यार आता त्यो बोक्साची टीवी आमकां पळोवपाक मेळना बिकॉज कारण त्यो टीवी आता रिप्लेस जाल्या एलइडी टीवीन ऑर एलसीडी टीवीन ज्यो फ्लॅट डिस्प्लेच्यो टीवी येता तेतूंत सो तातूंत तुका चड काय रिपेरींगाक स्कोप नासता एक थोडेशें पार्टज जे खंयचे जे आमी रिपेर करुंक शकता ते तितलेंच आमकां तेतुंत आमकां मॉडिफिकेशन करपाक मेळटा बट इफ सपोज जर तेचे मेन कम्पोनन्ट सपोज गेले जाल्यार ते टीवी भायर मारपाची तेतंत आनी कांय आमकां स्कोप उरना चेन्ज करपाक ऑर रिपेर करपाक ऑर तेतूंत अड्वान्समेंट खूब जाल्या फिचर्स ऐडऑन जाल्ले आसात पयलींच्या टिवींनी एक थोेडे चेनल्स चेन्ज करपाक मेळटाली फक्त इफ सपोज वयलो तो एन एन्टीना सारको चलना ऑर पावसा खातीर हेच्या खातीर तेच्या खातीर सारकें चलना अशें जाताले बट आता अशें टीवीन पळोवपाक गेल्यार आमी स्मार्ट टीवीस आयल्यात सो आमी फोनाक कनेक्ट करून आमी मुवीज पळोवंक शकतात वेब सिरीज पळोवंक शकतात तशेंच तुमी आमी गेम्ज खेळोंक शकतात टिवीचेर अशें इवन प्ले स्टेशन आमी क्रिएट करुंक शकतात त्या टिवीचेर सो ही एक व्हडली तेतुंत तंत्रज्ञानान बदलाव जाला तसोच पळोवपाक गेल्यार फोनाच्या हेतूंत पयली फोन येताले फक्त ते नोकीयाचे जेका ती बटनां आसताली ती आ रेड आनी ग्रीन बटन्स ते कॉलिंगाक आनी कट करपा खातीर हे आसताले आनी धाकटूली स्क्रिन आसताली जितूंत फक्त कॉलिंग करपाक ऑप्शन आसतालो मागीर हळु हळु ते इवोल्व जायत गेले तशें तेतूंत कॅमराचो फिचर येयलो कॅमेरान फोटो काडपाक शकताली बारीक दोन एमबीचे फोटोज येताले ते काडूंक शकताली आता पळोवपाक गेल्यार फूल फोनुच तो ट्रान्सफॉर्म जावन स्मार्टफोन येयला सो भितर आमकां जाय ते काम आमी करुंक शकतात जाय ते टास्क आमी पर्फोर्म करुंक शकतात भितुन आमी फोटोज आमी केप्चर करुंक शकतात सोशल मिडीया यूज करुंक शकतात तशेंच इवन आमच्या फोनांत जर इन्टर्नेट आसा जाल्यार आमी इन्ट इन वाया इन्टर्नेट व्हिडियो कॉल करुंक शकता वॉयस कॉल करुंक शकता जगातल्या खंयच्याय क काना कोपऱ्यांत कोणीय मनीस आसा आमचो फ्रेन्ड ऑर फॅमीली आमी तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करुंक शकतात गेम्स खेळुंक शकतात आमच्या एन्टर्टेन्मन्टा खातीर आमकां आयनोक्सान ऑर खंयच्याय थिएटरानुय वचपाक जाय अशें काय ना आमच्या फोनार पिक्चर पळोवंक शकतात आमच्या फुरा आमी एक फूल मुवी क्रिएट करुंक शकता एक दोन तीन वरांची मुवी क्रिएट करपाक शकता इतलीं स्टोरेज स्पेस वाडलेली आसा तशेंच फोटो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी आमकां फोटोग्राफ काडपा खातीर फकत एक फोटो शुटाक वचपाची गरज ना तर आमी आमच्या फोनांत फोटो काडुन तो जस्ट एका पांच मिनटाच्या प्रिन्टिंगाक दिवंक शकता सो आता प्रिन्टिंगाचेर पावल्यार पयलीं कशें जाताले प्र प्रिन्टर्स अवेलेबल नासताले आमकां प्रेसांत वचचें पडटालें आनी प्रेसवाले घेय नासले बिकॉज तेंका इतलो हार्डवॅर तेंचे कडेन अवेलबल नासताले की बारीक बारीक कामां खातीर ते प्रिन्ट काडुन दिवंक शकताले आता एक दोन मिनटाच्या हेचेर जस्ट एक एक तुमकां कितें फोटो जाय सपोज प्रिन्ट केल्लो ऑर किते इन्फॉर्मेशनाचो पिस जाय जस्ट एक वॉट्सएपाचेर सॅन्ड केलो की तो दोन मिनटां भितर प्रिन्ट काडुन दिता आनी तेवुय सारके क कमीतले कमी कॉस्टांत आमकां ती प्रिन्टआवट मेळटा सो हे टॅक्नोलॉजिकल बदल जाल्यात आमकां पळोवपाक गेल्यार इलेक्ट्रिसिटीचेरुय खुब्ब बदलाव जाल्यात पयली आसताले ते इनकैंडीसेंट बल्ब आसताले आतां ते रिप्लेस जाल्यात आनी एलइडी बल्बज येयला सो ते चेन्ज करपुय इजी तापनात ते तेंचे फिलामेंट जळपाचो कांय प्रोब्लम नासता आनी रिलाएबलुय आसा खूब म्हयने चलतात तेंकां वॉरन्टी आसता तशेंच ट्युबलाइटज रिप्लेस जाल्यो सगळें ए जों ट्युबलाइट्ज जे मोट्या बल्बाचें येताल्यो ते आता एलइडीचे फायन बल्बज येता लायन कशी तेतूंत त्यो रिप्लेस जाल्यो जेवण रांदपा खातीर आमी पयली फक्त आमकां खबर आसले गॅस स्टोव आसलो आनी थोडे क गांवानी बीन चुलिचेर आसताले पूण आतां इंडक्शन येयला सो आमी लायटीचेर एक इंडक्शन आमी खंयूय पोर्टेबल म्हणून ती खंयूय व्हरुंक शकता खंयसर रावपाक गेली हॉटेलांत व्हरुंक शकतात कितेंय सो तुजें जे कितें बेसिक कामां आसा रांदून सगळें इंडक्शनाचेर करुंक शकतात तशें संदर्भांत बदल्ला गाडयांचे पळोवपाक गेल्यार पयली गाडयो येताल्यो त्यो फक्त पेट्रोल इंजिनाच्यो डिझल इंजिनाच्यो येताल्यो जेतुंत ऑटोमोटिव इंजिन्स आसताल्यो द हीट इंजिन्स सो म कंबशन जातालें भितर धुंवर चड जातालो आता त्यो गाडयों रिप्लेस जाल्यात विथ इलॅक्ट्रिकल वेहिकल्स सो आतां फक्त एक चार्ज करपाचे दोन वरां खातीर आनी तुजी गाडी एक शंबर किलोमिटर भर चलतली ना कसलो आवाज दितली सो सावंड पोलूशन जावचेना धुंवर दिवचीना सो तुका एअर पोलूशन जावपाना सो खूब तरेचे पोलूशन्स मिनीमायज जाल्ले आहा अशें तरेन आत खूब तंत्रज्ञानांत बदलाव जाल्ले आहा आनी ते बदलाव जायत आसात आनी हे बदलाव आमच्या खातीर जितले जितले पुरक आसा तितले मारकुय आसा तेका खूब नेगेटीव सायड सुद्दां आसा बट जे कारणा खातीर की ते आमकां खूब मदत करता ते कारणां खातीर आमी तेंका आपलेपणान स्वागतुय करता धन्यवाद